हँ हमरा एहन तरहके समस्याके सामना करै पड़ल अछि एक बार जब एहन स्टेजपर गाएल छलिए हमे परफॉर्मेंस करैके लिए तऽ हमरासँ एगो विद्वान गायक वहाँ ओतऽ बैठल रहै तऽ हुनका देखके हमरा अन्दर घबराहट पैदा भेलै आओर एहन तरहके होइ छै जब अहाँ थोड़ा कम जानकार छिए अहाँसँ बेसी जानकार व्यक्ति अगर कोइ मंचपर चलि आबै छै तऽ अहाँके अन्दर ने एगो लो कॉन्फिडेन्स चलि आबै छै जाहिके कारण अहाँके कॉन्फिडेन्स डाउन भऽ जाइ छै अहाँ घबरा जाइ छिए हालाँकि सबकुछ अहाँके अन्दर हमरा अन्दर रहै छै चाहे हम होइ या कोइ आओर व्यक्ति हुअए ओकरा अन्दर एहन तरहके सबकिछु रहै छै सब स्किल्स रहै छै लेकिन ओ व्यक्तिके देखैके पश्चात कि होइ छै ओकरा अन्दर घबराहट पैदा भऽ जाइ छै लेकिन एकबेर हम एहन तरहके रही स्टेजपर तऽ हमरा ओ पीठ थपथपेलक कि बेटा आपको डरना नहीं है अहाँकेँ डरैके कोनो बात नहि छै हम अहाँके सपोर्ट करि रहल छी एहि लऽ कऽ अहाँ मतलब बिलकुल कॉन्फिडेन्स सँ अहाँ काम करू कोइ दिक्कत नहि छै